ہلو جی ہاں آپ کی بات توصیف راج مستری سے ہو رہی ہے بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں

جی لگ جائے گی مطلب آپ جو ہے کامن کرنا چاہ رہے ہیں دونوں فلیٹس کو جو کتنی چوڑے چوکھٹ لگانا چاہ رہے ہیں آپ اچھا ایک تو آتی ہے دیکھیے چار فٹ کی چوکھٹ ایک آتی ہے ساڑھے تین فٹ کی ایک آتی ہے تین فٹ سب سے بڑا سائز جو ہوتا ہے چوکھٹ کا ہاں چار فٹ ہی ہوتا ہے سب سے بڑا سائز چوکھٹ کا ہاں لگ جائے گی تو کون سی لکڑی میں لگوائیں گے آپ یہی لکڑی تو ہاں اس میں تو یہ ہے جتنا آپ کا بجٹ ہے اس حساب سے کام ہو جائے گا دیکھیے سب سے سستی لکڑی آتی ہے مرنڈی جس کو جو ہے ہاں تو وہ تھوڑی گیلی لکڑی ہوتی ہے جیسے جیسے سال گزرتے ہیں اس میں ایٹان آ جاتی ہے اس کے بعد ساگوان ہیں سال ہے یہ ٹاپ برانڈ ہے سال جو ہے سال جو ہے سالوں چلے گی آپ کی سو سال بھی کہیں نہیں جائے گی وہ ایسی لکڑی ہوتی ہے سال تو یہ آپ جو ہے کسی کارپینٹر سے بنوا لیجیے گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں ساگوانیاں سال میں چار فٹ کی چوکھٹ چھ فٹ لمبی ٹھیک ہے اور باقی ہم ہمارا کام تو فٹ کرنے کا ہے اسے آپ کسی کارپینٹر سے بنوا لیجیے ہم اس کو آ کے فٹ کر دیں گے اور کہاں آنا ہے یہ اور بتا دیجیے گا غازی آباد میں کون سے بلاک میں ڈی بلاک میں اچھا تو اس کا جو اسمانی صاحب خرچہ جو ہے اس کا لگ بھگ اس میں آپ کو تین ہزار روپے خرچہ آئے گا جو ہماری مزدوری ہوگی اور باقی چوکھٹ اور مٹیریل آپ کا ہی ہوگا جی جی تو کس دن آنا ہے بتائیے ہاں اتوار کا دن ہی بہتر رہے گا ایسے کاموں کے لیے کیونکہ آپ بھی آفس والے بند ہیں تو اس میں آپ کو بھی ٹائم نکالنا مشکل ہوگا ٹھیک ہے تو انشاء اللہ اتوار کو ملتے ہیں آپ ایک چھ بائی چار کی چوکھٹ بنوا دیجیے گا سال کی لکڑی میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ملاقات ہوتی ہے آپ سے انشاء اللہ اتوار کو ٹھیک ہے شکریہ